सभ बीमार पड़ै छी बीमार पड़ै छऽ तऽ कहै छै तहिना केओ कहलक खऽ खिचैड़ बनाके देबे लए तऽ खिचड़ी बना कऽ देलहुँ रोटिये भुजिआ देलहुँ दूधे कहलक दूधे देलहुँ बारनीस कहलक बारनीसे देलहुँ जेहै कहै छै ओहे फले फूल फल फूल देलहुँ जैसे अनार देलहुँ जे अहुँ सभसँ जे अइसँ ठीक रहै तऽ फूल फल दे जे होइए से दऽ रहल छी कऽ रहल छी बीमारके तऽ बुझले बीमारके के रोकि सकै छै बीमारके तऽ अपन जे ओरियाइए से कऽ कऽ दऽ रहल छियै इलाज करबै छी दुख अइ बीमारी अइ तऽ इलाज करबै छी तऽ जएह होइए जतबे जुड़ैये तते लऽ कऽ इलाज करबै छी ई खुआउ ई खुआउ तऽ खिचड़ी खुआबै छी वएह भात वएह रोटी वएह दूध वएह बारनीस वएह हॉर्लिक्स वएह सभ खुएलहुँ पियलहुँ बीमारीके केलहुँ तहन अपन जहिना ओरियाइए सएह कऽ रहल छी की करू बुढ़के तऽ बुझल अइ जहिना जहिना ओरिएल आ बाल बच्चाके कहलक तहिना केलक तऽ जहिना कहैए तहिना करै छी तहन आरो बुढ़े तऽ छी बुढ़के कते ओरियाउ नहि ओरियाइ अइ गाछो वृक्ष रोपऽ जाइ छी तऽ कनि पानि धरऽ गेलहुँ कनि गोबर धरऽ गेलहुँ जे एगो सब्जी फरत एगो तोड़ि कऽ खायब एगो काटि कऽ खायब एगो गाछ वृक्ष फड़ैए तऽ एगो आम टिकला नहि होइए बुढ़ छी नहि ओरियाइए जायब कतो लाबऽ तोड़ऽ करऽ जे रहल से सर सोलकन्ह बिछ देलक एगो देलक तऽ पाँचगो ओ लेलक तऽ दूगो हमरा देलक ओहे पर रहै छी की करू तहन आरो जेना जे दुनिआ चलै छै सएह चलबै छियै हमरा तऽ कोनो बूढ़ वृद्धाके आब कोनो अथी नहि छै मुँह ताकऽवला रहै छै मुँह ताकै छै बूढ़ वृद्धाके आब बूढ़ वृद्धाके आब दुनिआ चलै जे वएह सरकार धनके सरकार देख रहल छै जे बूढ़ वृद्धा अपन चलि रहल छै अइपर तहिपर सरकारेपर कनि ताव बालो बच्चापर लोकके रहै छै जे जोह बाल बच्चा नहि हमरा सरकार दै नहि नहि छै बाल बच्चाके तऽ अपन अपन सोचौ हमरा दै सरकार दैय तऽ हम खाइ छी नहि तऽ उहाइपर हमसभ निर्भय रहै छी सरकारेपर निर्भर छी जे वएह करता वएह देता ओहिपर हम खा रहल छी वएह फल फूल नीक बेजै की करू बड़ बीमारी जादा काल होइए बड़ बीमारी बहुत हमरा अथी अइ बहुत तङ्गमे रहै छी तहन बीमारी अइ तऽ बीमारी कऽ इलाजो करबै छी वएह सभ तऽ वएह दबाइ वएह फल वएह फूल वएह नीक बेजाय तहन वएहे कऽ रहल छी तहन आरो आर सभ बड़ सुन्दर अइ बालो बच्चा बालो बच्चा दुखियारे अइ अपन अपन कमाइए रोजी पूजी करैए खाइए हमरा कथी करत बालो बच्चाके ओते देखतियै तहन ने कहितिए तऽ बालो बच्चाके तऽ वएह देखै छियै हमसभ ओतेक अथीवला छी नइ ओते बस्थावला ओते जथावला जे हमर कऽ रहल अइ तहन अपन नून रोटी कमाइए बोनियाती करैए खाइए सभ खा रहल अइ हमहुँ खा रहल छी हमहुँ इएह सरकारेपर लौल लगेने छी सरकार देता तऽ खायब आ जौं देता तऽ दै छथि सरकारे दै छथि आ देता हुनकेपर छी जतेक अथी अइसँ हुनकेपर रहै छी हुनकेपर करै छी आर हम कथी कहु आओर कथी करू करैत तऽ छी बहुत मगर केनहारो बड़ अथीके दखै छियै तऽ जे घुमऽ टहलऽ मोन तऽ बड़ होइए जे कनि जइतौं आओर सभ तऽ पाइसँ होइ छै जे कथी से घुरू एते कथीसँ करू तहन सरकार बेटा बाबू सभ छथि तऽ देता जरूर देता जरूर करता तऽ घुमब जायब आयब आओर जौं देता तऽ वएह देता सरकारेपर छी आइ कल्हि आब जुग नहि छै जे बेटा पुतहुके अपना लय छनि तऽ हमरा कथी देत तऽ हमरा सभके तऽ कहै सरकार देत अहाँ करू खाउ तऽ ठीके छथि सरकार दै छथि खाइ छी सभ कऽ रहल छै सरकार तऽ करताकी वएह सरकार दै छथि खाइ छी की करबै तहन आओर सभ आरो ठीके छियै जेना जे छी से ठीके छी